جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت ساری بھاشا بولی جاتی ہے عربی بولی جاتی ہے انگلش بھی بولی جاتی ہے اردو بھی بولی جاتی ہے پنجاب میں لوگ پنجابی بولتے ہیں آسام میں لوگ آسامی بولتے ہیں گجرات میں لوگ گجراتی بولتے ہیں بنگال میں لوگ بنگالی بولتے ہیں ویسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں ہم لوگ کا بھاشا میتھلی ہے لیکن میتھلی ہم لوگ کو اتنا آتا نہیں ہے بولنا لیکن ہم لوگ اردو بولتے اردو ہم لوگ کو بہت پسند ہے بہت زیادہ وائرل ہے اردو بھاسا اور اردو میں بولنا بھی ہم لوگ کو بہت پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ آپس میں اردو بھاشا میں ہی بات کرتے ہیں سب سے جہاں بھی جاتے ہیں اردو بھاشا سننے کو ملتا ہے یہاں سے پٹنہ چلے جائیے دہلی چلے جائیے پنجاب چلے جائیے ممبئی چلے جائیے بہت زیادہ اردو وہاں پر بولا جاتا ہے اردو بھاشا ویسے ہی بہت زیادہ بولا جاتا ہے بہت لوگ کو پسند ہے وہ اردو بھاشا